जय झूलेलाल सतनाम साखी अच्छा तव्हां जे हितां दादी बसियूं वेंदियूं आहिनि छा अलॻि अलॻि मंदरनि वग़ैरह जी लाइ मां दिल्लीअ मां थी ॻाल्हायां पई अच्छा हा अच्छा छतरपुर मंदरु वेंदी आहे सूमर ऐं मंगल ॾींहं त ए सी बस आहे या नॉर्मल बस आहे तव्हां वटि हम्म हम्म हम्म घणी सीटर आहे फॉटी चालीह सीटर आहे या नंढी वारी आहे मिनी या टैम्पू ट्रेवलर कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि अच्छा हा वॾी वारी बि खपे त पोइ एकवीह सीट हम्म पर पोइ तव्हां रेट न ॿुधाए सघंदा न चङो तव्हां टैम्पो ट्रेवलर ई ॿुधायो भला हितां जेकॾहिं असां उन में सुबुह जो हितां निकरूं छतरपुर मंदर जे लाइ अठें नवें बजे निकरूं है न अठ बजे खां निकिरी वञू न पोइ त ॾाढो ई ट्रेफिक वधी वेंदो हा हा त अठें बजे निकिरूं ऐं अचूं असां शाम जो हुते ई घुमी फिरी करे ऐं पोइ हुतां ई कुतुब मीनार वग़ैरह बि वञू हा शाम जो अचूं त पोइ तव्हां मूंखे इन जी कोटेशन मोकिले छॾींदा इन ई इन हा इन ई नंबर ते तव्हां खे उन जी प्रोपर कोटेशन की पार्किंग वग़ैरह कीअं ॾींदो ऐं घणा पैसा लॻंदा ऐं ड्राइवर खे कुझु एक्सट्रा त नाहे ॾियणो टोटल घणो लॻंदो त तव्हां मूंखे हा डेट्स वग़ैरह तव्हां ॿुधाए छॾिजो हुन में लिखी छॾो भई जीअं तव्हां चओ था मंडे ऐं ट्यूस्डे जे ॾींहुं वेंदी त हा उहो बि लिखी करे ऐं टाइम बि भई हेतिरा कलाक तव्हां ॾेई सघो था हिन खां वधीक कलाक लॻा जेकरे त पोइ घणा एक्स्ट्रा या छा त तव्हां हा मूंखे हिन जी कोटेशन तव्हां मूंखे मोकिलियो त मां तव्हां खे सुभाणे ई पोइ उन जे अकॉडिंगली असां ॻाल्हाए फाइनल कयूं था ठीकु आहे ठीकु ऐं जय झूलेलाल